बीरजी इस्सी डब्बै च इ'यां पैक करेओ जियां तिन्न चार घैंटे एह्दे निकली जान असें दूर जाना असें पैह्लें बी असें थुआड़े रेस्टोरेंट च रुट्टी असें ऑर्डर करोआई रुट्टी ते बड़ी सोआद होंदी ऐ कि हून असें फिर से थोआडी फिरसे अस ऑर्डर करोआन लग्गे आं की रुट्टी इस तरीकै कन्नै करेओ की अस गरम गरम अस खाई सकै कि और तुंदा जेह्ड़ा बंदा टैम च टैम आर्डर तुंदा टैम टू टैम खाऽ सकै रुट्टी अस गरम गरम साढ़े बच्चे वी खाऽ सकन ते और अस